गाम घर सबमे जे छै से ठेहुनमे जे दर्द होइत छै से तऽ पहिने तऽ लोक जे छै करुआ तेलके हाथमे लगाए लए छै आ ओकरा आगिमे सेक कऽ जे छै से ठेहुनमे लगबै छै ठेहुन कऽ जे छै से आगिमे सेकए छै ताकि ओहिसँ हमर दर्द आराम भए जाइत यदि ओहिसँ ठीक नहि होइत छै तखन जे छै से अहाँकेंँ हरदि चून कऽ पानिमे कऽ घोरि लए छै आ ओकरा ठेहुन पर जे छै बढ़िआँसँ लेप दए छै ताकि ओहिसँ हमर दर्द जे छै से आराम भए जाइत यदि मन ओहोसंँ कनी मनि तऽ आराम तऽ होइत छै आ ओहिसँ जे छै से पूरा यदि ठीक नहि होइत छै तऽ लोक एक दू दिन जे छै से लगबै छै ओहिसँ देखै छै जे हँ आराम भेटैया कि नहि भेटैया आ ओहिके बाद अहाँकेँ जे छै से हमरा सबकेँ बाड़ी झाड़ीमे छै आक कऽ गाछ से भेटए छै आककऽ पत्तासँ जे छै से ठेहुनके दर्द बहुत बहुत जे छै से अहाँकेँ आराम होइत छै तऽ ओ लोग जे छै से अहाँकेँ आक कऽ पत्ता जे छै से जाइत छै बाड़ी अपन तोड़िकऽ जे छै से आनय छै आ ओहिके आककऽ पत्ता पर जे छै से अहाँकेँ तेल लगाएकऽ करुआ कऽ तेल लगाएके आ ओ जे छै से ओकरा अहाँकेँ आगि पर बढ़िआँसंँ सेक कऽ एक एकटा कऽ पत्ताके जे छै से तेल लगाए कऽ आगि पर सेक कऽ ठेहुन पर दए छै आ ओहिसँ जे छै से अहाँकेँ दर्द जे छै से अहाँकेँ आइ जेना केलियै फेर काल्हिओ जे छै से पत्ता जे छै से अहाँ आनबै ओहिना जे छै से तोड़ि कऽ ओहिमे तेल लगेबै आगि पर सेकबै आ ओकरा ठेहुन पर देबए तऽ ओहिसँ जे छै से अहाँकेँ दर्द जे छै से आराम भेटए छै अहाँकेँ राहत भेटए छै जाहिसँ जे छै अहाँकेँ निन्द होइत छै मोन शान्त रहैत छै फेर अहाँकेँ तेसरो दिन अहाँ ओएह करिऔ लगभग अहाँकेँ तीन दिन चारि दिन करलासंँ ओ आकक पत्तामे तेल लगाके ओकरा गर्म कए कऽ अहाँ ओकरा जे छै से ठेहुन पर जे देबय तऽओहिसँ अहाँकेँ दर्द जे छै से आराम होइत छै अहाँकेँ दर्द जे छै से ठेहुनके दर्द बिल्कुल बुझूँ जे खतमे भए जाइत छै आकके पत्तामे ई ताकत छै आ हमसब जे छै से मुदा ओएह जे छै से करए छी ठेहुनमे दर्द होइया कोनो भी जोईंटमे जँ दर्द होइत छै तऽ हमसब जे छै बेसी तऽ आकके पत्ताके जे छै से प्रयोग करय छी ओहिसँ हमरा सबकेँ मानू माने कोनो पाइयो कौड़ी नहिए लागैया ओहिसँ जे छै से हमरा सबकेँ कोनो खर्चो नहि आ अपन घरेके समान छै आ घरेलू समान छै अपन ओकरे हमसब जे छै से उपयोग करय छी जाहिसँ छै जे छै हमसब